ہلو کسٹمر کیئر کی طرف سے بات کر رہے ہیں آپ میں نے آپ کے یہاں سے ٹیکسی بک کری تھی کیوںکہ مجھے ایئرپوٹ جانا تھا کافی ارجنٹلی تو میں نے آپ کے یہاں سے ٹیکسی صبح میں بک کری تھی دس بجے کی میری فلائٹ تھی تو ٹائم سے پہلے ہی میں نے اپنی ٹیکسی بک کری بٹ جو ٹیکسی آئی ہے وہ لیٹ آئی کافی اور میں نے پھر بھی ٹیکسی میں بیٹھا تو آپ کی ٹیکسی کافی گندی تھی ساتھ ہی بدبو بھی مار رہی تھی اور اے سی بھی آن نہیں تھی ٹیکسی کی تو میں پھر بھی آپ کی ٹیکسی میں بیٹھا اور چلا گیا تو ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ ایک تو ٹیکسی کافی سلو چلا رہا تھا تو میں نے ان سے بولا کہ ٹیکسی تھوڑی اسپیڈ بڑھا لیجیے اس کی مجھے ٹائم پہ پہنچنا ہے ارجنٹ فلائٹ ہے میری تو وہ مجھ سے بحث کرنے لگے وہاں پہ کہ میں اتنی اسپیڈ میں ہی چلاؤں گا ان کے چکر میں ایئرپوٹ میں لیٹ پہنچا جہاں پہ میری فلائٹ بھی مس ہو چکی تھی اور اس کے بعد دوسری کوئی فلائٹ بھی نہیں تھی اور مجھے کام ارجنٹ تھا وہاں جانے کا تب میں واپس آپ کی ٹیکسی والے کے پاس آیا میں نے ان سے بولا کہ آپ کے چکر میں میری فلائٹ مس ہو چکی ہے تو آپ میری کسٹمر سے بات کریں اپنے مالک سے بات کرائیے تو انہوں نے منع کر دیا اور مجھ سے بحث کرنے لگے وہاں پہ لڑنے لگے اور پیسے بھی انہوں نے مجھ سے جبراً پورے لے لیے تو مجھے آپ سے اسی چیز کے لیے بات کرنی ہے کہ یا تو میرے پیسے واپس دلائیے یا پھر اس ڈرائیور کے خلاف ایکشن لیجیے تاکہ وہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے اور جو میری فلائٹ مس ہوئی ہے اس کے ٹکٹ کے بھی مجھے پیسے آپ سے واپس چاہئیں یا پھر آپ ایئرپوٹ پہ کال کیجیے کچھ بھی کیجیے مجھے میرے فلائٹ کے پیسے واپس چاہیے کیوںکہ وہ پیسے واپس نہیں ملیں گے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایسے ڈرائیور نہ رکھیں اپنے پاس جو کہ آپ کے کسٹمر کو پریشان کرے